آج کل سوشل میڈیا کے زمانے میں بہت ہی زیادہ فون یوز ہونے لگے ہے تو اس سے ہم کو بہت ہی زیادہ جانکاری ملتی ہے اس سے ہم کو ہر چیز کی خبر رہتی ہے ہر چیز کی جانکاری رہتی ہے اور اس کو یوز کرنے سے بہت ہی زیادہ فائدے مند ہوتی ہے اس سے بہت ہی زیادہ کام ہوتی ہے اسمارٹ فون سے بہت ہی زیادہ بزنس کے کام ہوتی ہے بہت ہی زیادہ آفس کی کام ہوتی ہے بہت ہی زیادہ کلاس ہوتی ہے اسمارٹ فون سے اب تو لائیو کلاس ہونے لگی ہے اور لائو کلاس سے بچے کلاس اٹینڈ کرتے ہیں جس سے بچے پڑھ پاتے ہیں فون کے تھرو اور یہ سب چیز اسمارٹ فون کے تھرو ہی ہوتی ہے اس اسمارٹ فون کے ذریعے سے بہت ہی چیز ہم کو معلومات ہوتی ہے بہت ہی چیز ہم کو میرے ذہن میں رہتی ہے اسمارٹ فون میں بہت ہی زیادہ ایپلیکیشن یوز کرنے والی ایپ ہے جیسے انسٹاگرام ہو گئی سوشل میڈیا کے لیے آپ کو انسٹاگرام ہو گئی اور واٹسپ ہو گئی فیس بک ہو گئی ٹویٹر ہو گئی یوٹیوب ہو گئی یوٹیوب سے ہم سب یہ کرتے ہیں کہ ہم سب کوئی بھی ویڈیو ہوتا ہے جو نیوز چینل دکھاتی ہے وہ سب ہم کو دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ نیوز دیکھنے سے ہم کو بہت طرح کی جانکاری ہوتی ہے ہر چیز کی نالج ہوتی ہے کہاں پہ کیا ہو رہی ہے کہاں پہ کیا نہیں ہو رہی ہے اور یہ سب چیز ہمارے لیے بہت فائدے مند ہے اور یہ اور اسمارٹ فون سے اور کچھ نقصانات بھی ہیں نقصانات یہ ہیں کہ اسمارٹ فون آج کل بچے لوگ یوز کرتے ہیں بچے لوگ کو زیادہ اسمارٹ فون یوز نہیں کرنی چاہیے اور بڑے بزرگ کو بھی زیادہ اسمارٹ فون یوز نہیں کرنی چاہیے اس سے یہ ہوتا ہے کہ آنکھ کی روشنی جو ہوتی ہے وہ تھوڑی دھیمی پڑ جاتی ہے اور مائنڈ تھوڑا کنورٹ ہو جاتا ہے مائنڈ کنورٹ اس لیے ہوتا ہے کہ زیادہ اسمارٹ فون یوز کرنے سے آدمی کے مائنڈ میں بہت طرح کی چیزیں ہوتی ہیں بہت طرح کی چیزیں اچھی خرابی بہت چیز جیسے ہم زیادہ اسمارٹ فون یوز کر لیتے ہیں اس سے میری آنکھوں کی روشنی تھوڑی کم پڑ جاتی ہے اس سے بہت کم چیز ہوتی ہے جیسے بچے لوگ عام ان اسمارٹ فون یوز کر لیتے ہیں اس سے بچے لوگ کو تھوڑا ذہن منتخب ہو جاتی ہے بچے لوگ ایسا بچے لوگ سے فون یوز نہیں زیادہ کروائیں بہت کم یوز کروائیں اور بچے لوگ کو فون سے زیادہ ڈسٹینس بنوا کے رکھیں اس سے بچے لوگ کی صحت بھی ٹھیک رہتی ہے اور بچے لوگ ہمیشہ خوش رہتے ہیں